हमसभ जे जगहपर रहै छी ओहि जगहपर हिन्दू मुस्लिम बराबर छथिन आओर हम जे इसकुलमे पढ़ने छियै ओहिमे दू गो चारि गो दोस्त रहए हिन् म् मुस्लिम तऽ ओहो दू गो चारि गो जे दोस्त रहए तऽ ओ पूछै छलय जे तोरा शादीमे कीसभ होइ छौ तोरासभके शादीमे आओर हमहूँ पुछलियै जे तोरासभके शादीमे कीसभ होइ छौ तोहर सभके की छियौ हमरा सभके तऽ किछु नहि ओकरासभके बारेमे पता रहए ने ओकरा हमरासभके बारेमे पता रहए तऽ ओ हमरोसँ अलग ढङ्गसँ रहै छै हमहूँसभ ओकरासँ अलग ढङ्गके रहै छियै तऽ ओ बतबै छलय हमरा शादीमे तीन बेर कबूल है कबूल है कबूल है से कहै छलय ओहिके बाद जखन अपना धर्मके बारेमे ओ कहै छलय जे हमरसभमे ईद मनायल जाइए बकरीद मनायल जाइए बकरीदमे खस्सी कटैए एना खानासभ बनैए मस्जिदमे देल जाइ छै परसादी चढ़ायल जाइ छै ओ अपना बारेमे कहै छलय ताहिके बाद हमहूँ पुछलियै जे हम हम पुछलियै तऽ हमरा कहलक तऽ ओहो पूछै छलय जे तोरा सभमे की होइ छलहु तोहरसभके पर्वमे तोरा सभके एहिमे हिन्दूमे केना शादी होइ छै तऽ हमसभ कहै छलियै जे हमरासभके हिन्दूमे परिछनि होइ छै जखन लड़का आबै छै घर तऽ परिछनि होइ छै बराती आबै छै परिछनि होइ छै ओहिके बाद परिछनि कए कऽ घर आनल जाइ छै लड़काकेँ ताहिके बाद साली मौक छेकैत छै ओहिके बाद जखन मौक छेकाए जाइ छै सभकिछु होइ छै लावा छिड़ियाएल जाइ छै सात फेरा लेल जाइ छै हरेक तोरा सभसँ किछु अलग हमरासभमे होइ छै तोहरसभके अलग ढङ्गसँ होइ छौ तऽ ओ दोस्त जखन रहै छल हमरे जे दोस्त छलय माही ओ बतेलक जे तोरा सभसँ अलग ढङ्गसँ हमर सभके शादी होइ छै तऽ एनाहिए कहल जाइ कहल जाइ छै जे हँ हिन्दू आओर मुस्लिममे तऽ अलग छैहे आओर ओकरासभके पर्व किछु अलग छै ओहो पूछै छलय जे तोरा सभमे होली केना मनायल जाइ छौ बतबै छलियै हमरा सभमे होलीमे रङ्ग अबीर खेलायल जाइ छै सभ सभके घर जाइ छै ओ रङ्ग अबीर लगायल जाइ छै खाना बनै छै नीक पुआ खीर ईसभ बनायल जाइ छै ओ भोग लागै छै तऽ इएहसभ पूछै छलय तऽ हमहूँ कहलियै हमहूँ पूछै छलियै तोरा सभमे बकरीद केना मनायल जाइ छौ तऽ ओ बतेलक आओर कहलक